हैल्लो हैल्लो हां जी हां जी हां जी सर हां जी हां मैड़म जी स्कूल में आना हा ते ओ में इयां बमार होई गेई आं हां खांसी जुखाम हां हां जी हां जी हां मैड़म जी हां टैंशन ते होआ दी ऐ मिगी बी बड़ी करनां केह् ऐ बमार गै बड़ी ऐं उट्ठन नी होआ दा उट्ठन नी होआ दा हा हां उट्ठन नी होआ दा हा हां ठीक ऐ ते कोई गल्ल नी आई जाह्गी में स्कूल करी लैगी अपनां अपनां ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ